औ हेलौ नों मा खालाय मा ओइ नों गारिखौ एसे दामा खमायनांसिगोनहाय

एसे खमायनांगोन ओमफ्राय एसे खमायदो आंथ' लामा ससेल'सो गाखोदों एफाग्राब बिदि गाखोनायावनो जायो जों बारा गोबाव गोलाव गाखोनाय नङा एसेल' गाखोनाय ससेल'खा बेनो एफा बुरजा हायो दे हायो खरसाथ' जायो जोंबोथ' बे खरसाखौनो एसे एनैबाबो होयो खमायदो दे माथो जोंलाय सम गुबुननिफ्राय गाखोबा एसेबाबो खमायोलाय लाद्राया दां दे बिसथाखासो लादो बिसिबांथो नांगौ दे बुंदो दे आयौ खान्थासि एफा बुरजा मा दे जों बारा गोजान नङा गोजान गाखोलाङा दुइस' एकस'सो होनोसै दे थावआवबो बारा थाङा दे जों ससेल' नालाय खम जाया दे

आयौ साहा लोंनाङा होनबा जोङो साहाखौ लोंनांगौ गयबो जानांगौ बेजोंनो एफा बुरजा होबायबायनो हायो होनबा दुइस' दुइस' गोजोन आयु होनबाथ' देरस'आव थांखाबाय दोद दोद दोद दोद दोद जानाय नङाहाय एफा बुरजा फैसायानो खमथार नै फैसायानो खमथार थाव नोङाबाथ' खारा दैखौबो एसे सोदेर जायोहाय जाया थावजों लगायनानै थावजों सोनांगौ होनबा गारियाबो मोजां खारो दे एसे खमायदो

र' लोगोफोरजों रायलायनां होनबालाय मा माथो ओंख्रि जाखो औ दे दे होनबाला दोनसै